कोआर्डिनेटर होंदा जेह्ड़ा दो जनें दियें बंदें दी मीटिंग सारदा ते उं'दा टाईम फिक्स करदा कि दोनी ने इस बेल्लै आना ते अपनी मीटिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् इस टाईम उप्पर फिक्स करनी ऐ ते ओह् उं'दा टाईम टूईम जेह्ड़ा होंदा ओह् उऐ रखदा मतलब इक स्हाबा दा उं'दा बड्डा हैड्ड बनदा ओह् ते उ'नें दौनी पार्टियें गी आपस बिच्च मलाने दा कम्म जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा कोआर्डिनेटर करदा